नों दख'ना दखानदार नामा क'क्राझारनि ए मबाइलयाव दख'ना अरदार होबाय थानाय नुनायखाय नोंनि द'खाननिफ्राय मा मा दख'ना दङ एरैनो जेन'बा आंनो इसिबां मोन मोजांखौ नाङा ओमफाइ माइदि माइदिया गुस्टि आगर थानायखौ अरदार खालामनो हागोन नामा

माबा अरेन्स खालारखौ हरदो अरेन्स खालारखौ गुस्टि गुस्टि आगर माइदिनिखौ गुस्टियाव लानायखौ औ ओमफाय दख'नानि बेसेना बिसिबां

एसे खमाव जाया

आमफाय दिलिबारि अरदार जायोना आमफ्राय प्रि दिलिबारि ना केस दिलिबारि फैसा लायो फैसा लायो ना दिलिबारिया प्रि थावनि खरसा दे होमबालाय आंनो आं अरदार खालामसै नों गांसे बे आं बिनाय खालारखौ हरदो दे जाबाय दे औ गांसेल'